اگر میں بات کروں دیہاتی لوگوں کی اپنی کمیونٹی کے بارے میں ان کے کھیل کھیلنے کے بارے میں اور شہر کے کمیونٹی کمیونٹی کے بارے میں ان کے کھیل کھیلنے کے کے بارے میں تو میری رائے یہی رہے گی کہ دیہاتی لوگوں کا کلچر الگ رہتا ہے ان کے کھیل کھیلنے کا طریقہ بھی الگ رہتا ہے وہ اپنے کھیتوں میں جا کے بھی کھیل سکتے ہیں کھیل اور کیا کہتے ہیں ان کے یہاں بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں وہاں کیا کہتے ہیں مختلف کھیل خیلتے ہیں کوئی کیرم کھیلتا ہے اور کوئی کیا کہتے ہیں گلّی ڈنڈا کھیلتا ہے کوئی پیڑ پہ جھولا ڈال کے اس میں جھولا جھولتا ہے لیکن شہروں کے اندر مختلف کھیل ہیں اس میں شہروں کی بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے جس میں ان کے وکت نہیں مل پاتا بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا اب موبائل کی دنیا ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو کھیل کھیلنے کی کیا کہتے جو کمیونٹیوں میں کھیل کھیلنے کی جو ضرورت تھی وہ اب بدل گئی ہے اور اس کا طریقہ بدل گیا ہے اب لوگ موبائلوں کے اندر گیم کھیلتے ہیں پہلے کیا کہتے ایک جگہ اکٹھا ہور کر کیا کہتے ہیں انتاکشری کھیلا کرتے تھے لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں گانا گایا کرتے تھے انتاکشری کھیلتے تھے اس طرح سے کیا کہتے ہیں گاوؤں کے اندر بھی کیا کہتے ہیں اب مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں کھیتوں کے اندر کرکٹ کھیلتا ہے کوئی سڑک پہ کرکٹ کھیلتا ہے کوئی ٹائر چلاتا ہے کوئی کھوکھو کھیلتا ہے مختلف کھیل ہے جو کیا کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کو اپنی کمیونٹی میں کھیل کھیلنے کی اہمیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہماری یہی رائے ہے